آپ کس موسم میں سفر کرنا پسند کریں گی گرمی میں تو اس لیے نہیں کہ بہت گرمی لگتی ہے ٹھنڈ میں سفر اس لیے نہیں کرتے بہت تیز ہوائیں چلتی ہیں بارش ہوتی ہے کہرا ہوتا ہے اوس ہوتا ہے بیچ کا سفر بیچ بیچ کا موسم اچھا لگتا ہے جب کہ نہ ٹھنڈی زیادہ ہو نہ گرمی زیادہ ہو اور اس میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اس موسم میں سفر کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے باقی گرمی مجھے پسند ہے اس وجہ سے اس موسم میں آم ہوتے ہیں لیچی ہوتی ہے اور اور یہی وغیرہ وغیرہ اور ہمیں آم بہت پسند ہے لیچیاں بھی بہت پسند ہیں اور ہمارے علاقے میں آم کی کھیتی بھی ہوتی ہے ہم لوگ وہاں جاتے ہیں اور خود ہی آم وغیرہ توڑ کر کھاتے پیتے اور بہت مزے کرتے ہیں اور سفر میں مجھے بھیڑ پسند نہیں بہت زیادہ گرمی پسند نہیں اور یہ طرح طرح کی چیزیں بکنے آتی ہیں وہ چیزیں بہت پسند ہیں